हावें हालीच बोट कंपनीचो हेडफोन घेतलेलो सांगपाक गेल्यार ताचो आवाज जो आसा तो खंयचेय खंयचीय गाणी आयकपा खातीर बरो तातूंत जे डूम डूम करून बेज आसा तो आनी जे बाकीचे बारीक बारीक आवाज आसता जशें बांसुरीचे बी ते आयकपाक खूब बरें पडटा